جانوروں کے متعلق میری ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اور اگر کچھ معلومات رہتی بھی ہے یا معلوم کرنا رہتا ہے تو میں انٹر نیٹس پہ معلومات لے لیتا ہوں باقی میں خود سے کچھ کوئی نسل چھوٹے جانوروں کی پالتا نہیں ہوں اور اس کی نسل کی دیکھ بھال سے متعلق میری کوئی اہم جانکاری نہیں ہے اور اس میں میری دلچسپی بھی نہیں ہے